गेलेनाया आंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनाय मोनसे बिथिंमोन मानोना फरायसा जिउआव आङो गोबां रोखोमनि गेलेनाय गेलेदोंमोन बेफोरनि मादाव बांसिन गोहोम खोख्लैनाय आरो मख' जाथावसिन गेलेनाया जाबाय जोलुर गेलेनाय एबा फुटबल गेलेनाय आङो फरायसा जिउआव फुटबलखौ गोबां गेलेबोदों जेब्ला आङो कलेज फरायदोंमोन अब्ला आंनि गेलेनाया बांनायनिफ्राय बांदोंमोन जायनि थाखाय आंनि कलेज लाइफावबो फरायनायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन आं मोजांसिन मोन्नाय गेलेनाय फुटबल गेलेनायाव आङो मोनसेल' हानजानि जाना गेलेयाखै मोनसेल' हानजानि जानानै गेलेया लासे आङो गुबुन गुबुन हानजानि जानानैबो गेलेनायनि खाबु फैदों मानोना आङो आंनि आंगो हान्जा गामियारि हान्जानिफ्राय जुरिनानै माखासे क्लाब आरो माखासे ब्लक लेबेलनि गिदिर गिदिर गेलेमु हानजाफोरजोंबो आंहा गेलेनायनि खाबु फैदों बे बिथिंआव मख'जाथाव गेलेनायफोरनिफ्राय आङो माखासे गावारि पारसनेल बान्थाबो मोन्नो हादों गुबुन फारसेथिं हानजायारि देरहासार बान्था मोन्नोफोराबो मख'जाथावै आंनि गेलेमु जिउनि रेबगनाव एबा सानरेबफ्राव बाहागो मोनबोदों बेफोरनि मादाव आं गेलेनाय मख'जाथाव क्लाबफ्रा जादों एबारेस्ट क्लाब गुबुन मोनसेया जाबाय बेलदिमाल क्लाब बिदिनो हायेनसा क्लाब आरो सानराइस क्लाब

उन समाव जेब्ला आङो प्रफेसनेलि माखासे दिउथिखौ मावनो लादोंमोन अब्ला आंनि गेलेनाया खमायबोनो हमदोंमोन जायनि थाखाय आङो आंनि मोजां मोन्नाय गेलेनाय जोलुर गेलेनाय एबा फुटबल गेलेनायखौ गेसें खालामबोनो गोनां जादोंमोन फुटबल गेलेनाया मोनसे हानजायारि गेलेनाय बे गेलेनायाव मोनसे हानजायाव सा जिसे गेलेग्रा थायो आरो बे सा जिसेनि गेजेराव गोरोबलायनानै गुबुन हेंथा हान्जानि हेंथायै गल सोनानै देरहासारनाय फिथाइखौ मोन्नो हायो जों बयबो मिथिगौदि दिनैनि समाव भारतानो जोलुर गेलेनायाव बुहुमाव जौगाबाय थानाय मोनसे हादरसो बे बिथिंआव जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो जोलुर गेलेनायाव गोबां दावगानो हायाखै होन्नानै बुंनो नांगोन फुटबला जों बयनिबो मोजां मोनजानाय गेलेनाय अब्लाबो फुटबलजों जोंनि सुबुंफोरा दिनैसिम मोजां खाबु मोन्नो हायाखै आरो फुटबलखौ थांना थानायनि राहा महरै गेलेनानै जिउआव दावगानो खाबु मोनाखै बेफोरबादि खाबु फैयोबा जोंनि गेलेगिरिफोरा गोबां रोंगौथि मोन्नो हागोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरबो ओंखारगोन जों मिजिंथिनो हायो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों आङो गोबां देहायारि मुलामफाबो मोन्नो हादों मानोना फुटबल गेलेयोबा देहायारि गोख्रों जानायजों लोगोसे देहानि माखासे बेरामफोरखौ होखारनो हायो देहायाव गोरलैयै बेरामफोर सनदेरनो हाया देहायारि गोख्रोंथिजों लोगोसे जोंनि मेलेमारि आरो सानस्रियारि जौगानायावबो फुटबल गेलेनाया गोबां गोहोम खोख्लैयो जों बयबो मिथिगौदि फुटबल गेलेनाया रोखोमसे हानजायारि गेलेनाय बेजों जोङो खौसेथि जयै जुजिनाय जयै नांथाबनानै खामानि मावनाय आरो हानजा दैदेननायनि रोंगौथिखौ दावगाहोनो हायो गुबुन फारसेथिं फुटबल एबा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों मानसिजों लोगो जानो हानाय रोंगौथि आरो गोबां मानसिफोरजों सिनायलायनाय मिथिजानायनि खाबुबो मोन्नो हायो बेखायनो फुटबल गेलेनाया आंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन जायनि जुनै आङो जिउआव गोबां मोजां मोजां लोगोफोर मोन्नो हादोंमोन गोबां गेदेमा सुबुंफोरजोंबो सिनायलायनो हादोंमोन बबेखानि आंनि जिउआव जेसेबां फुटबल गेलेबाय एबा जोलुर गेलेबाय बेखिनि समाव जोलुर गेलेनायनि गासैबो आरोंदा एबा गियानखौ आं मोनजोबदों होन्नानै आं बुंनो हाया मानोना आङो बबेबा रायजोआरि थाखो एबा हादरारि थाखो एबा हादर गेजेरारि थाखोनि गेलेगिरि जानो हायाखै बेखायनो गेलेनायनि बिथिंआव जोलुर गेलेनायनि बिथिंआव आंहाबो सोलोंनो गोनां आरो रोंनो गोनां गोबां बाथ्रा आरो गोबां बिथिं थाबावगोन गुबैयै जोलुर गेलेनायनि नांगौ नांगौ जौगाथाय आरो नांगौ नांगौ खाबुफोरखौ मोन्नो थाखाय जोङो मा राहा लानांगौ एबा सासे मोजां गेलेगिरि जानो थाखाय जोंनो गुदि गोनांथि हिसाबै जों माखौ लायो एबा बेखौ मोन्नो थाखाय जोङो सोरनि इसारायाव माबायदि बिखौ मावफुंलांनांगौ बेनि सोमोन्दैबो आंहा आबुं गियान गैया बेखायनो बेफोर गासैनि फारसे आंहा मिथिनो आरो मोनदांनो लुबैनाया अरायबो दं आरो थागोन